गैस कनेक्शन हमरा सबके नहि हइ हमरा सबके नहि हइ देले तऽ हमसब लकड़ी पर चूल्हा पर खाना बनाबैत छी जरना सुखल रहलै तऽ ठीक से खाना बनलै आ नहि सुखल रहलै तऽ मटिआ तेल ऊझील ऊझीलके बहुत दिक्कत से बहुत दिक्कत सहिके हमसब खाना बनाबैत छियै गैस कनेक्शन नहि हइ तऽ कथी करियै आब तऽ लकड़ियेसँ खाना बनाबैत छियै तऽ हरिअर लकड़ीके नीमन से खूब रौदमे नीमन से दएके ओकरा तोड़िके ओकरा सूखाके सूखाके तब रखके तब ओकरबाद मटिया तेल ऊझील ऊझीलके खाना बनाबैत छी सुखाबेमे तऽ टाइम लगैत छै इतना जल्दी थोड़ी ने सुखि जाइत छै एक दू दिनमे तऽ सूखैत छै नहि सुखाबेमे तऽ आठ दिन दश दिन टाइम लगैत छै आठ दिन दश दिन सुखाबैत छी ओहिमे से लेलेके लेलेके मटिआ तेल ऊझील ऊझीलके बहुत दिक्कत से हमसब खाना बनाबैत छी खाना बनाके अपना बाल बच्चाके खियाबैत छी अपनो खाइत छी गार्जियन छथिन गार्जियनोके खिआबैत छी गोबरके चिपड़ी पाथके चिपड़ी सूखाके सुखैलाके बाद तऽ ओ चिपड़ीमे मिला मिलाके आँच धनका धनकाके तब जाउ तब चढ़ाबैत छी तब खाना बनाबैत छी ओहो चिपड़ी सुखल रहलै तऽ ठीक हइ नहि सुखल रहलै तऽ चूल्हा पर तऽ ओकरा धऽ दै छी ऊपर से झाँप धऽ दै छी झाँप धयलाके बाद सुखलै तनी तनी सुखलै तैयो केनाहितो केनाहितो दुःख सुख कऽ के केनाहितो केनाहितो कऽ के आँच लहराबैत छी आँच लहराके तब खाना बनाबैत छी दालि भात सब्जी जे जुड़लक से अपन बनयली भुजिया बनैली किछु बनयली रोटी बनयली अपन बहुत दुःख से हमसब जड़ना जाड़के खाना बनाबैत छियै